ہیلو میں جلد ایک فلائٹ پر سفر کرنے والا ہوں اور مجھے اپنی غذائی ترجیحات کے مطابق کھانے کی ضرورت ہے میں ویجیٹیرین کھانا چاہتا ہوں اس لیے براہ کرم میری بکنگ میں خاص کھانے کا انتخاب شامل کر لیں اگر اس کے لیے کوئی فارم یا تصدیق درکار ہو تو براہ کرم رہم رہ رہنمائی فرمائےیں شکریہ